हेलो हा ओला कंपनी हा मां ओला बुक कराई

त जेॾी महिलु बुक कराई त उन ओला वारे मूंखे कुझु ईअं साढे टे सौ खनि रूपिया ॾेखारियाईं पर हाणे जिते मूंखे पहुचायो अथई तंहिं खां पोइ मूंखां सवा चार सौ थो घुरे त ईअं कीअं पहिरियों अघि ॾेखारे थो त उहो ई हिन खे वठणु खपे न हिकु त मां केॾो त हुन खे फ़ोन कया आहिनि जेको तां नम्बर ॾिनो आहे पंज मिंट में थो अचां ॾह मिंट में थो अचां हिते पहुतो आहियां उते पहुतो आहियां आयो बि लेट तंहिं खां पोइ वरी पैसा बि वधीक पियो थो वठे त इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे त हाणे मूंखे छा करणु खपे मां उन खे घणो ॾियां मां त सवा चार सौ या साढे चार सौ न ॾींदमि जेको उन पहिरियों ॾेखारियो आ मिटर में मां ओतिरा ई पैसा ॾींदमि तां हुन सां कैब वारे सां ॻाल्हायो मां ओतिरा ई पैसा ॾींद बाक़ी मां वधीक न ॾिंदमि हिकु त लेट आयो ऐं मूंखे टाईम ते बि न पहुचायो अथई ऐं ॻाल्हाइणु त एॾो वधीकु केॾो त ॻाल्हाए पियो सुवाल जुवाब उन जो मतिलब ई नाहे न कस्टमर सां ॻाल्हाइणु जो ग्राहक सां ॻाल्हाइबो नाहे पंहिंजी मंज़िल ते पहुचाए तूं एड्रेस जेका तोखे ॾिनी आ त महिरबानी करे तां उन खे हिदायत ॾियो त पंहिंजे कमु सां कमु मतिलबु रखे ऐं जेको रेट पहिरियों ॾेखारे थो अघि जेको ॾेखारे थो उहो ई वठे महिरबानी